नमस्ते नमस्ते आईए आईए मैडम बैठिए बैठिए बैठिए मैडम एक मिनट बैठिए ना ये कस्टमर थोड़े ज़्यादा हैं क्या चाहिए आपको अच्छा सोफ़े कैसे चाहिए मैडम बहुत सारी वैराइटी है हमारे पास में टू सीटर है थ्री सीटर है फाइव सीटर है जी कौन तो कैसे चाहिए आपको ये कपड़े वाले प्लास्टिक वाले या लकड़ी वाले अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हैवी होना तो कौन सी लकड़ी का चाहिए आपको हमारे पास है सागौन की लकड़ी है बीजे की है नीम की है पीपल की है सागौन का तुम्हारा वही अगर आप फाइव सीटर बनवा रही हैं तो पैंतीस से चालीस हजार पड़ेगा अभी लकड़ियाँ सब यह भी मैडम बस वही चार दो तीन हजार कम वही बस तीस से पैंतीस के बीच में नहीं बनवाए नहीं अगर आप तुरंत ले रहे हैं ये वाले तो और बनवाते हैं तो फिर महँगे आएंगे जी देखिए ये थ्री सीटर फाइव सीटर है आप बोल रही हैं जो ये थ्री सीटर भी रखे हुए हैं इसमें पिलो इसमें अलग है एक में लगा हुआ पिलो का पिलो है अच्छा अच्छा आइए आइए अंदर हमारा गोदाम भी अंदर चल के देख लीजिए चलिए जी ये देखिए ये है फाइव सीटर सोफ़े ये है मैडम तैंतीस हजार का अच्छा हैवी चाहिए तो मैडम वो पैंतीस और चालीस के बीच में मिलेंगे चालीस तक अड़तीस चालीस तक तो चलेगा दिखाऊं अच्छा आइए इधर देखिए इनमें लेकिन गद्दियाँ अलग है जो फ़ोम हाँ एक और है हमारे पास लगा हुआ देखिए ये है अड़तीस हजार का यह फाइव सीटर है बनवाने वही मैडम आपको पंद्रह दिन तो लगेगा अच्छा अगर आप सागौन का हाँ तो सागौन की लकड़ी में मैडम चालीस हजार है अड़तीस से चालीस क्योंकि आप बनवाएंगी तो वो हैवी वेट वाला बनेगा उसका वजन ज़्यादा रहेगा तो वो बनेगा चालीस हजार में अड़तीस हजार में और बीजे की लकड़ी का बनाएंगे तो वो चौंतीस हजार का पड़ेगा और बीही हो गई नीम हो गई इनके सब के वही पच्चीस से तीस पड़ेंगे मैडम आपको जी वही मैडम बस आप अगर अभी तुरंत पूरा अमाउंट पे कर देती हैं पूरा पैसा अभी दे रहे हैं तो आपको वही अड़तीस हजार में ही पड़ेगा पूरा और जो टी टेबल है वो अलग रहेगा तो आपको टी टेबल तो नहीं चाहिए आपको सोफ़ा और पिलो चाहिए बस हाँ तो ठीक है मैडम वही अड़तीस में पड़ेगा अगर आप अभी नगद पैसा दे रहे हैं तो नहीं कम तो नहीं हाँ देखते हैं अगर आप देख लो अगर आपको पसंद आ जा रहा है तो हो जाएगा पाँच एक सौ रुपए हाँ ठीक है मैडम आप ले लीजिए फिर हमारे गाड़ी से हम आपके घर तक पहुँचता देते हैं नहीं नहीं पहुँच जाएगा मैडम ठीक है मैडम आप पेमेंट कर दीजिए हाँ हाँ फोनपे लेते हैं पेमेंट कर दीजिए और अभी हमारा नौकर शाम तक पहुँचा देगा ठीक है न ठीक है नमस्ते